न न ईअं त हिकदमि ग़लति ॻाल्हि आहे की रोटी सिर्फ़ु जाइफुनि खे ई अचणी खपे असांजे घर में असांजे जैन्स खे बि रोटी ठाहिणु ईंदी आहे असां ॿई हिली मिली करे कमु कंदा आहियूं छोकी घर में नंढा ॿार आहिनि असांजा मम्मी पापा आहिनि इनजे करे उहो मूंखे रोटीअ में मदद कंदा आहिनि ईअं नाहे की उहा सॼी रोटी उहो ई ठाहींदा आहिनि या सॼो असांजे मथां ई डिपेंड रहंदा आहिनि न इहो राति जो जंहिंमहिल दुकान तां वापसि ईंदा आहिनि तंहिंमहिल असांजी मदद थोरी कंदा आहिनि या कंहिंमहिल असां बीमारु आहियूं किचन में नथा पहुची सघूं त उहे हलको फुल्को रोटी ठाहे करे खाईंदा आहिनि चांहि चहिरो फुल्को थी वियो दाल चांवर थी विया पटाटो फुल्को थी वियो ईअं ई ॾाढियूं नंढियूं नंढियूं शयूं आहिनि जेके उहे पाण ठाहींदा आहिनि ऐं घर में ॿारनि खे वॾनि खे खाराईंदा आहिनि ऐं ज़रूरी नाहे की जैन्स रोटी ठाहिनि था त उहा ग़लति ॻाल्हि आहे न अॼुकल्ह हिक ॿिए सां हिली मिली करे ई हलणो खपे ईअं नाहे की खाली घर में जाइफू रोटियूं ई करनि न जैन्स बि अगरि जाइफुनि में अगरि किचन में थोरी मदद करनि था त उहो कोई ग़लति ॻाल्हि कान्हे इन सां छा आहे की असां लेडिसुनि खे बि थोरी मदद मिली थी वञे त असां ॿारनि ते थोरो वधीक था ध्यानु ॾेई पायूं हुननि जी हेल्थ ते हुननि जी पढ़ाई ते भाॼियूं वठी अचणु असां भाॼियूं वेई करे सोईंदा आहियूं त गॾु मिली करे सोईंदा आहियूं पीज़ सोईंदा आहियूं मेथी सोईंदा आहियूं इन करे हीअं सही ॻाल्हि कान्हे की खाली लेडिस ई रोटी ठाहींदियूं आहिनि न जैन्सनि खे बि रोटी ठाहिणु अचणी खपे भले प्रॉपर एक्सपर्ट न हुजनि लेकिन थोरो बहुत त अचिणो खपे की भाई असां कंहिंमहिल बि असांजे ज़रूरत पए थी त हा असां पंहिंजे परिवार वारनि खे पंहिंजे ॿारनि खे रोटी ठाहे करे खाराए सघनि हा मुंहिंजे घर में मुंहिंजे हज़बैंड मुंहिंजी मदद कंदा आहिनि रोटीअ में